यौ अहाँ सुपौल होटलसँ बाजि रहल छी हम अहाँके पेमेन्ट करलु गूगलपेसँ तऽ अहाँ नहि हमरा रिटर्निंग कॉल करलु जे मतलब अहाँकेँ पेमेन्ट कम्प्लीट भेलए हमर ऑर्डर रिसीव करलियै हन कि नइ करलियै हमर ऑर्डर पैकिंग करलियै कि नहि करलियै अभी तक पहुँचबो नहि करल हँ ऑर्डर तऽ की कहै छी अहाँ तऽ